अस मैथड़ च एह् सोची सकदे आं कि जेह्की साढ़ी खेती बाड़ी होंदी ऐ अस उसदे आस्तै उसी बचाने आस्तै कीड़े मारने आह्ली दवा बनांदे हैन ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा साढ़ी खेती बाड़ी जेह्ड़ी होंदी ऐ ओह् बची जंदी ऐ ते अस पानी रुकाने आस्तै इक कम्म करदे आं कि अस तलाऽ बनाई ओड़दे उ'नेंई मतलब कि खोदी खोदी अस तलाऽ बनांदे एह्दे च पानी रुकी सकदा ऐ ते अस अपनी खेती च ओह् रक्खी सकदा आखदे बरखा झड़ियां होन तां अस केह् करदे कि उ'नेंई खाला कड्ढी ओड़दे मतलव खेती बाड़ी जिसलै करदे कि साइड इफैक्ट ते नेईं होऐ ते खाल कड्ढदे ते सैंटर च खाला कड्ढदे ते जेह्ड़ा पानी ऐ ओह्सा इड साइड परा जाई उठी ते फसल साढ़ी नेईं रुढै अगर साढ़ी फसल रुढ़ी जा तां असें ओह्दा किश बी लाभ नेईं होना ऐ कि इत्त गल्ला अस रुढ़ानें निं ऐ फ्ही अस ओह्दा उसी बचाने आस्तै अस खाला कड्ढदे न ते खाले कड्ढने न असेंगी